हैलो में ठीक तू सना बस ठीक लेटी दी लेटी दी आं चल ठीक ऐ आनी आं में तू मिगी सारा डिटेल देई ओड़ ना केह् केह् कराना घर च ते कन्नै ओह्दी लिस्ट बनाइयै जिन्ना बी पैसा बनदा ते तुस दस्सो आं फिर आहो ठीक ऐ आहो आहो आहो समझा नी आं ओह्कड़ी

आहो आं आहो आहो एह्बी ठीक ऐ ना ना जियां तू आक्खेआ ओह् ठीक ऐ ते जेह्ड़ा बी ऐ आहो आहो होई जाना ई इक्क ई बार च होई जाना साढ़ा कम्म इक्क ई बार च होई जाना आहो आहो आहो हो आहो कोई निं में आनी आं ना तेरे घर आहो में आनी आं तेरे घर ते दिक्खनियां केह् केह् जरूरत ऐ ते जेह्ड़ी जेह्ड़ी बी जरूरत ऐ ते में आक्खनी आं फिर आहो आहो आं में समझी सारी गल्ल आहो आहो समझी में केह् करना ठीक ऐ में आनी आं तेरे घर ते दिक्खनी आं कि केह् करना ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ठीक ऐ ओके ओके ओके ओके ओके